मध्य प्रदेश में व्यापार संबंधी कई प्रकार के संकट आते हैं और उनका सामना प्रदेश की सरकारें करती हैं और बिजनेसमेन करते हैं व्यापार क्षेत्र में व्यापारी को यह इसका ज्ञान होना अनिवार्य है जैसे कि आपका लाइसेंस का समय क्या है उसका रिन्यूअल कब है उसको कब नवीनीकरण कराना है इत्यादि बातें जिसके लिए यह समझना जरूरी है कि किस तरह से प्रदेश की सरकार प्रबंधन किए हुए है कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं कौन कौन से ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिससे होकर व्यापारी को गुजरना है इसका ज्ञान व्यापारी को होना चाहिए जरूरी नहीं की कोई बिजनेस सिर्फ चलाना ही संकट का कार्य हो परन्तु उनमें आने वाले नियम और उससे चलने वाले सिद्धांतों का भी पालन एक व्यापारी को करना होता है